ہیلو کیا آپ ایمازون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں در اصل کچھ دن پہلے میں آپ کا ایمازون ایپ استعمال کر رہا تھا تو وہاں مجھے ایک موبائل فون دکھائی دیا جو دیکھنے میں کافی اچھا تھا تو میں نے اس کو آڈر کر دیا کیونکہ قیمت بھی اچھی تھی اور وہ موبائل فون پندرہ ہزار روپے کا تھا اس موبائل فون کے لیے میں فائو اسٹار ریٹنگ دینا چاہتا ہوں یہ موبائل فون بہت اچھی پیکنگ میں آیا تھا اس کا کیمرہ بہت اچھا ہے اور بہت ایچ ڈی پکچر کلک کرتا ہے اس کا اسپیکر بہت اچھا ہے اس کا ٹچ سسٹم بہت اچھا ہے اس کا انٹرنل اسٹوریج کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے میں کافی سارے ایپ انسٹال کر سکتا ہوں یہ بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے اور دو دن بعد ہی اس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے میں اس موبائل فون سے بہت بہت خوش ہوں